जी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग अब बिज़नेस के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि अभी नए नए संसाधनों संसाधन निकल रहे हैं तो उसके वजह से लोगों को बहुत अच्छी तरीक़े से लोगों की जीवन शैली सुधर रही है और लोगों का उसका फ़ायदा भी हो रहा है तो जैसे गाँव में जो लोग रहते हैं वो जिनका संसाधनों से मतलब नाता रहता है पर उनको उसका उस चीज़ का महत्व समझ में नहीं आता पर जब ये जब संसाधन जो निकले हैं तो लोगों में एक जागरूकता आई है कि नहीं अपन इसका भी इसका भी इस बिज़नेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं और लोगों तक शहरी लोगों तक ये पहुंचाए कि अपन अपनी अपना जो उधर निर्वाह है वो कर सकते हैं अपन पैसे इससे कमा सकते हैं और इस में और नई नई आइडियाज़ भी ले सकते हैं तो मतलब लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर के जो जो खेती के और जो बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिस में अपन बहुत अच्छी तरीक़े से उसका उपयोग कर सकते हैं और लोगों को जागरूत कर सकते हैं जिन संसाधनों के बारे में अपन जान सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आती है उसके बारे में भी अपन समझ सोस सोच समझ सकते हैं जैसे लेडीज़ लोग के लिए बहुत अच्छा है ये बिजनेस करना प्राकृतिक संसाधन का जिससे वो खेतों में जो उनका अनाज पानी जोगता है या फिर गर्मियों में जो बड़ी पापड़ जो बनाती है तो उसकी वजह से फिर वो उनका इनकम कैसे कर सकती हैं तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का ख़ास कर लेडीज़ लोग पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है